जइसे दोकाने लोक दै छथिन कोनो चीजके किराने सामान भेलै तऽ पहिने दोकान बनबै छै लोक ओकरामे बुझियै कठरो बनबै छै तैयो बहुत लगै छै आ चाहे पक्केके बनाय लै छथिन दोकान तब बनै छै ओकरामे अथि कठरा बनबै छै तब भी लगै छै आ नहि तऽ किछो बनयतै तभिए तऽ ओकरामे सामान रखतै आब किरानेके सामान भेलै तऽ काजू किशमिश बादाम कतेक सामान लगै छै बुझहो ओतेक छिकै इएह दनि लोक रहै छै तऽ इसभ सामान नानयमे कतेक पैसा लगै छै आ फेर की भएल कोइ अयबे नहि करथिन जतेक ने दोकान होय गेलै हन जे के लेतै के अयथिन नहि अयथिन बहुत सारा एकरामे झूठो मूठोके दिमागो लगयबहो पैसो लगबहौ आ तैयो की करबै कतेक की करबै तऽ सम कोनो सामान छै दालिए चावल किरानामे तऽ सभचीज नहि आबै छै दालिए भेलहु इतना ने महंगा आब सभचीज होय गेलै हन जे कोनो छै दालि लेबहौ राहरिके दालि भेलै मसुरी केराउ सभ चीजमे आगिये लगै छै सभ महंगे छै आब सभ सामान मङ्गाहौ आलू पियाज वइसे ही होय गेलै सभचीज आब सभचीज मङ्गाय मङ्गाय रखहो आ बिकबे नहि करतै सभ खराब होय जयतहु सड़य उड़यवला ओ तऽ सामान होलै आ कोनो आब जतेक ने दोकाने भए गेलै सभ जयथिन आब किछु काम छै नहि कोनो नौकरी नहिए बिजनेसो करय लए चलहौ बिजनेसो करय लए चाहै छियै तब सभ ढेरो दोकान भए गेलखिन तब आब क कोइ अयलखुन लेबय लए नहि अयलखिन गहिँकी अयलै नहि अयलै आब सभ सामान खरीद कऽ इतना महंगा रखहो आ फेर ओकरा खरीदैओ चलते सभ लोक नहिए अयथुन लय जाय लेल तब बरबादो बरबादो होतहु सभ आब समैओ गेलहु आ पैसो लगलहु आ बिकलौ नहि तऽ ऊपरसँ बरबादियो भेलहु एहि लए की लोक करतै बिजनेसो करै छियै तऽ घाटे घाटा इसभ आलू पियाज भी तऽ सड़ै छै छिकै अभी खरीद कऽ धयलहुँ हेँ महंगा आ जे बिकाय लगतै तऽ सस्ता होय जाइ छै सभचीजमे तऽ लोककेँ घाटे लगै छै की करतै बैठलो नहि रहल जाइ छै लोककेँ किछु करतै नहि तऽ खयतै कहाँसँ कमयतै नहि किछु काम छै नहि बाहरी काम हमरा आरसँ होयबे नहि करतै नौकरी बिजनेस होयबे नहि करतै बिजनेसोमे इएह इसभ करय लए चलबौ तऽ नानबौ महंगा खरीद खरीद बिकतह सस्ता लयवला लोक कहथुन ई भाव दहौ ई भाव दहौ ई नहि देखै छै जे महंगी कतेक बढ़ि गेलै हन सभ सामानेमे आगिए लागि गेलै एतेक महंगासँ खरीद कऽ लोक नानथिन आ बिकय घड़ी भरि दिन बैठहो आ झखहौ खूब तब किछु किछु बिकलौ आ किछु नहि बिकलौ अइसे अपन दिन काटि कऽ उठह की करबै जइसे भगवान रखथुन रहिहह रह अपना भाय जे होइ छै से ओकर बाद भगवानके हाथमे छनि बिजनेस जेना होतै सम्हारथिन तऽ ओकरे अपन एतबी